हींअर जे ज़माने में विज्ञान ऐं टेक्नोकली टेक्नोलॉजी इलाही अॻियां वधी वयी आहे छोत हाणे ए ॾिस ॾिसूं त हिक हिक माण्हूअ जे हथ में मोबाइल आहे ए नंढे ॿार खां वठी ॿुढे ए ॿुढे माण्हुनि जो जे हथ में मोबाइल अची वियो आहे हाणे सभु कम मोबाइल ई ई सां था थियनि मोबाइल अचिणो बि ज़रूरी आहे छोत इहो न अचे त उहो माण्हू हिन दुनिया में हे न थो हले तॾहिं मोबाइल अचण बि हीअं इलाही ज़रूरी आहे दुनिया में छाथो थिए उन जा समाचार बि घर वेठे मोबाइल में ॾिसणु मिलंदा आहिनि ऐं विज्ञाननि में नवां कहिड़ा सुधारा आया उहे बि मोबाइल मां जानकारी मिली रहंदी आहे